जि'यां तुसें सारें गी पता ऐ कि में इक रियासी दी रौह्ने आह्ली आं ते में सब तों पैह्लें रियासी दा स्टार्ट करनी आं के में सब तों जैदा जेह्का मतलब स्हेई जेह्का सूरज उ दिक्खे दा मतलब सन राइज होर सन सैट्ट होंदा ओह् अस सब तों पैह्लें रियासी डिस्टिक दे कटरे जेह्की माता बैष्णो उप्पर जाइयै उप्पर प्हाड़ियें बिच्च जेह्का नजारा ऐ ओह् बड़ा स्हेई ऐ उत्थै मतलब सवेरे दे टाइम होर शामी दे टाइम इन्ना मतलब सकून थ्होंदा ऐ कि बड़ा अच्छा ऐक्सपिरिंस हा मेरा जिल्लै में उद्धर दिक्खेआ हा जाइयै कटरा दा माता बैष्णो रियासी डिस्टिक दा जेह्का इलाका हा उद्धर दा गै सब तों पैह्ले अस जेह्का गल्ल करने आं ओह् बड़ा स्हेई नजारा हा जेल्लै मतलब अस सवेरै चार बजे उद्धर उप्पर बैठे दे होन्ने आं ते जेल्लै कोई दर्शन करने गी जंदा ओह्दे बाद जेल्लै उद्धर सन राइज होंदा ते उद्धर इ'यां लगदा ऐ कि पता निं किन्ना जादा मतलब इन्ना ओह् ऐ मतलब सकून थ्होंदा उद्धर जाइयै बड़ा जादा अच्छा अक्सपिरिंस हा मेरा उद्धर सब तो पैह्लें रियासी डिस्टिक दा सब तों जैदा मी लगदा मेन जेह्का प्लेस ऐ ओह् उ'ऐ ऐ माता बैष्णो दा जेह्का उप्पर जाइयै कटरा बिच्च ओह् सन राइज बड़ा ही स्हेई ऐ जेह्का उद्धर होंदा ऐ ओह्दे बाद सन सैट्ट बी शामी दे टाइम जेह्का उद्धर बड़ा नजारा होंदा उस्सी दिक्खने दा रियासी बिच्च ओह्दे बाद जि'यां उच्ची उच्ची प्हाड़ियें बिच्च ट्रैकिंग बिच्च जन्नें ते अस ते ओह् ट्रैकिंग बिच्च अस जेल्लै माता बैष्णो ट्रैकिंग करा दे होन्ने आं ते जेल्लै ओह् कदें सवेरे टाइम उप्पर जन्ने आं ते उद्धर जेह्का सन राइज होंदा ओह् बड़ा मतलब बड़ा गै जैदा शैल होंदा ऐ उस्सी दिक्खने दा बड़ा जैदा मजा औंदा ऐ अक्सपिरिंस जेह्का हा ओह् बड़ा शैल हा उद्धरै दा सन सैट्ट दा बी इ'यै हा जेल्लै शामी टाइम अस कुदै रा मतलब जि'यां हून सन सैट्ट होन लगदा ते ओह्दा जेल्लै उस टाइम पूरा मतलब इ'यां लगदा ऐ कि पता निं किद्धर अस कुदै सकून आह्ली ज'गा जेह्की ऐ उद्धर आई गे दे आं ओह्दे बाद जेल्लै अस जम्मू दे मतलब कोई कोई ऐसे इलाके न प्हाड़ी इलाके जिद्धर ट्रैकिंग लेई जन्ने आं उच्चे उच्चे इलाके होंदे उद्धर सन राइज सैट्ट होंदा बड़ा शैल लगदा ऐ साढ़े रि रियासी बिच्च मी लगदा सब तों पैह्लें सन राईज उद्धर गै सब तों पैह्लें जेह्का सूरज उद्धर उगदा ऐ माता बैष्णो आह्ली प्हाड़ियै उप्पर उद्धरा सब तों पैह्लें उद्धर लभदा ऐ सन राइज होंदा सन सैट्ट होंदा ते पता निं मतलब जम्मू बिच्च बड़े इलाके न उद्धरा होंदा ऐ ओह्दे बाद जेल्लै अस सवेरै सवेरै सन राइज होंदा दिक्खने आं प्हाड़ें उप्पर फिर इ'यां लगदा ऐ कि पता निं किद्धर अस कुतै शैल इन्ने उस मतलब अच्छा लाका आई गेदे आं ओह्दे बाद जेल्लै अस गल्ल करने आं जि'यां में इस दे थ्रू गै हिमाचल ट्रैक कैंप पर गेई ही जेल्लै ते उद्धर बी हिमाचल बिच्च बी जेल्लै थोह्ड़ा ब्हौता मतलब जेह्का नजारा हा सन सैट्ट दा ओह् बड़ा शैल होंदा हा अक्सपिरिंस जेह्का हा बड़ा शेही स्हेई हा उद्धरै दा ओह् अक्सपिंरिंस जेह्का हा बड़ा जादगर रौंह्दा ओह्दे बाद जेल्लै अस उत्तराखण्ड जाचै फ्ही थोह्ड़ी देर जेह्का इलाका ऐ उत्थै जाइयै बड़ा मजा ऐ उद्धर दा अक्सपिरिंस जेह्का हा सन राइज होर सन सैट्ट कन्नै दा शाम सवेरै होने दा इंतजार करदे हे कि कोल्लै सुबह् सवेर होग ते अस जाइयै अपना सन राइज जेह्का ऐ ओह् दिखगे पिथोरगढ़ इलाके बिच्च सब तों पैह्लें इ'यां पूरी मतलब पूरा बड़ा स्हेई अक्सपिरिंस हा साढ़ा ओह्दे बाद जेल्लै अस सन सैट्ट होने दा टाइम होंदा हा ते जेल्लै अस अपनी उद्धर प्रैक्टिस करा दे होंदे हे क्लाइबिंग ट्रैकिंग उप्पर गेदे दे होंदे हे शामी टाइम ट्रैकिंग जंदे हे अस पिथोरगढ़ ते उद्धर शामी टाइम असें गी तौले तौले अन्दर लेने दी कोशिश करदे हे कि बच्चे चिर होई गेआ अस आखदे हे नेईं हमने असें सैट्ट सैट्ट सन सैट्ट दिक्खियै जाना शामी टाइम ते उद्धर बी बड़ा शैल सन सैट्ट होंदा हा मतलब बड़ा जैदा अक्सपिरिंस शैल हा उद्धरा दा सन सैट्ट होने दा ओह्दे बाद होर बी बड़े मतलब रियासी बिच्च बी बड़े स्हेई एक्स एरिये न सन सैट्ट दा उच्ची उच्ची प्हाड़ियां पर ट्रैकिंग पर इक बारी अस ट्रैकिंग उप्पर गे हे जि'यां पिथोरगढ़ शामी टाइम ते असें गी आखन लगे चलो चलो उद्धर ना ऐसा मौसम होंदा ऐ कि कुसै लै बी बरखा आई जानी कुसै लै बी धुप्प चढ़ी जानी ते पंज मैंट दे अन्दर बरखा होंदी पंज मैंट दे अन्दर जेह्की ही धुप्प चढ़ी जंदी ही असें गी पता गै निं हा लगदा हा कि मौसम जेह्का ऐ है किस मतलब कि केह् चला दा ऐ ते जेल्लै असें मतलब दिक्खना शामी टैम असें गी आखन लगे चलो चलो बारिश ऐ बरखा होन लगी पेई ते असें आखेआ नेईं अजें असें जेह्का ऐ सन सैट्ट दिक्खियै जाना ऐ ते असें गी ओह् आखन लगे नेईं चलो चलो भाई बच्चे बड़े जैदा हे ते भाई असें सन सैट्ट दा टाइम जेह्का ऐ ओह् नेईं दिक्खी सकदे ते हून जल्दी जल्दी कम्पली चलने आं ते असें आखेआ नेईं असें सन सैट्ट दिक्खियै जाना ऐ उस दिन दा जेह्का सन सैट्ट दा अक्सपिरिंस हा साढ़ा अस उस दिन सन सैट्ट जेह्का हा ओह् बड़ा लेट होएआ ते बरखा पता निं केह् कारण हा तो गर्मी ही उस दिन जैदा मी लगदा अते ओह्दी ब'जा कन्नै अस उद्धर बेही रेह् बेही रेह् साढे छे सत्त बज्जी ए ओह्दे बाद अस जि'यां जि'यां सन सैट्ट होएआ फ्ही सन सैट्ट दिक्खियै गे ओल्लै जेल्लै सन सैट्ट होएआ असें सारें मतलब बड़ा ओह् होएआ कि हां अज्ज अस अपना मतलब ओह् जेह्की गल्ल ही ओह् मनाइयै चले आं कि असें सन सैट्ट दिक्खिना असें गी उत्थुआं टाइम लगदा हा अस जिद्धर अस रौंह्दे हे उद्धर जाने गी ते पिथोरगढ़ दा सन सैट्ट बी बड़ा शैल हा अक्सपिरिंस हा उत्थुआं दा उत्तराखण्ड जेह्का ऐ ओह् इक प्हाड़ी इलाका ऐ ट्रैकिंग एरिया ऐ ते ट्रैकिंग उच्ची उच्ची जि'यां जि'यां जि'यां अस प्हाड़ियें उप्पर जंदे जाग्गे उ'आं उ'आं जेह्का ऐ एह् नजारा असें गी सन सैट्ट दा असें गी जैदा जैदा शैल लभदा जाना इ'यां गै जि'यां जि'यां अस प्हाड़ें उच्ची उच्ची ज'गा जागे ट्रैकिंग उप्पर जिनयां जागे उ'आं गै सन राइज दा नजारा बी जेह्का ऐ ओह् जैदा असें गी लभदा जाना इ'यां गै जि'यां जम्मू बिच्च माता बैष्णो जेह्की ऐ ओह् इक सब तो उच्ची प्हाड़ी जेह्की उप्पर जाइयै मन्नी जंदी ऐ सांझी छत्त उप्पर जाइयै जेह्का नजारा होंदा सन राइज होर सन सैट्ट दा शामी टाइम दा ओह् बड़ा शैल होंदा ओह्दे बाद रियासी बिच्च बी जिद्धरा साढ़े घर न उद्धर बी जेल्लै अस माता बैष्णो दी प्हाड़ियें उठदे उठदे जेल्लै साढ़े माता बैष्णो दा ओह् लभदा ते अस दिक्खने आं ते उद्धरा जेल्लै सन राइज होआ दा होंदा ते इ'यां लगदा कि पता निं इ'यां बड़ा स्हेई अक्सपिरिंस होंदा मतलब साढ़ै रियासी दा जेल्लै सन सैट्ट बी दिक्खने आं ते ओह् बी बड़ा शैल होंदा ओह्दे बाद जम्मू बिच्च थोह्ड़ा लेट होंदा ऐ पर उद्धरा दा बी जेल्लै थोह्ड़ा मतलब सामने औंदा ऐ एह् ऐक्सपिंरिंस बी साढ़ा बड़ा शैल होंदा ऐ पर जेह्का मेरा अज्ज धोड़ी दा सब तों जैदा स्हेई अक्सपिरिंस हा ओह् माता बैष्णो होर पिथोरगढ़ दा हा हिमाचल बिच्च बी ठीक हा पर हिमाचल बिच्च असें गी इ'नें ट्रे ते ट्रैकिंग उच्चे उच्चे प्हाड़ें पर नेईं लेता ते ट्रैकिंग करने गी ते ओह्दी ब'जा कन्नै असें गी इन्ना जैदा सन सैट्ट सन राइज नेईं दिक्खे दा पर पिथोरगढ़ होर जेह्की मतलब में जेह्का अपने जेल्लै मतलब अपने टाइम उप्पर मतलब जेल्लै जिन्ना मी याद ऐ ओह्दे बिच्च में इक माता बैष्णो दा सन राईज बड़ा स्हेई लगदा उप्पर जाइयै होर सन सैट्ट बी होर इक पिथोरगढ़ दा ओह् सन राइज सानूं याद आ दा इन्ना शैल हा कि अस में अज्ज धोड़ी बी उस्सी नेईं भुल्ली सकदी होर में पूरी जिंदगी बी निं उस्सी भुल्ली सकदी ओह् अक्सपिरिंस बड़ा स्हेई होंदा जि'यां जि'यां अस ट्रैकिंग करने गी जंदे हे इ'यां इ'यां ट्रैकि जि'यां जि'यां असें उच्चे उच्चे प्हाड़ें गी जंदे जाना ट्रैकिंग करन जि'यां जंदे जाना इ'यां गै उद्धरा दा नजारा चेंज होंदा जाना मतलब सन राइज जिन्ना उच्चा मतलब इन्ना जैदा शैल लगदा जाना प्हाड़ें पर जाइयै जेह्का सन राइज दा नजारा औंदा दिक्खने दा ओह् बड़ा मजा औंदा ओह्दा अक्सपिंरिंस बड़ा शैल होंदा इ'यां गै सन सैट्ट दा बी जि'यां माता बैष्णो जेल्लै शामी टाइम जेल्लै सन सैट्ट होआ दा होंदा ते मतलब पूरा इ'यां पूरा इ'यां मतलब मजा आई जंदा उद्धर बेहियै दिक्खने दा सवेरै सवेरै जेल्लै सन राइज होआ दा होंदा ओल्लै बी इ'यां गै जेल्लै जेल्लै अस पूरे दिन ओह् करियै भी सवेरे अस इंतजार करा दे होंदे हे सन राइज दा कि असें अज्ज सन राइज दा पूरा रातीं बी इंतजार करना कि सु'बा सन राइज जेल्लै सवेरै सन राइज होग ते असें ओह् दिक्खना ऐ ते ओह् बड़ा मजा औंदा हा बड़ा शैल अक्सपिरिंस हा साढ़ा उत्थुआं दा इ'यां गै होर बी बड़े इलाके हे जिद्धरा दा अस करी सकने आं कि हां एह् बड़ा स्हेई मतलब अस्कपिरिंस ऐ साढ़ा प्हाड़ें दा प्हाड़ी लाकें बिच्च सन राइज जेह्का ऐ ओह् बड़ा गै शैल होंदा ऐ ते उस्सी बड़ा मजा औंदा ऐ दिक्खने दा इ'यां गै माता बैष्णो दी प्हाड़ियें बिच्च बी जेल्लै अस जन्ने आं उप्पर ते उत्थै सन राईज होंदा उत्थै बी बड़ा मजा औंदा दिक्खने दा ओह्दे बाद जेल्लै अस हिमाच हिमाचल दा बी जेह्का नजारा ऐ सन राइज होर सन सैट्ट दा ओह् बड़ा शैल ऐ इ'यां गै ओह्दे बाद उत्तराखंड जेह्का हा ओह्दा बी मेरा अक्सपिरिंस ट्रैकिंग दा शैल हा अते ओह्दे बाद उत्थुआं दा अक्सपिंरिंस बी जेह्का हा ओह् शैल हा उत्तराखंड जेल्लै बिच्च जेह्का पिथोरगढ़ ऐ जेल्लै अस उत्थै जंदे हे शामी टाइम ते असें उद्धर इंतजार करना कि हून असें सन सैट्ट जेह्का ऐ ओह् दिक्खियै जाना असें बेही रौह्ना भाई हून अस दिक्खियै जाना सवेरे बी इ'यै गै होंदा हा अस अस सन राइज दा जेह्का हा ओह् करदे हे इंतजार करदे हे इ'यां गै असें गी होर बी बड़े इलाके न जम्मू बिच्च जेह्के प्हाड़ी प्हाड़ी जि'यां जि'यां अस उच्चे उच्चे प्हाड़ें ट्रैकिंग करने गी जंदे हे इ'यां इ'यां गै साढ़ा अक्सपिंरिंस जेह्का ही ओह् शैल होंदा जंदा हा हिमाचल जेल्लै अस ट्रैकिंग करने गी जंदे हे ते उत्थै जेल्लै शामी सवेरे टाइम सन सैट्ट सन राइज सन राइज होना ते असें उत्थै जाना ते असें आखना कि मतलब असें गी कोई असें आखनां कि असें गी जल्दी लेइयै चलो उच्चे प्हाड़ें उप्पर कि असें उत्थै जाइयै दिक्खना ऐ कि अस सन राइज होंदा दिक्खना ऐ इ'यां गै होर बी जेह्कियां जम्मू बिच्च होर बी बड़े इलाके न जित्थै बड़ा मजा औंदा जिद्धर दा अक्सपिरिंस बड़ा शैल हा सन राइज दा सब तो जैदा जेह्ड़ा मेरा अज्ज धोड़ी अक्सपिरिंस जेह्का शैल रेहा ओह् रेहा माता बैष्णो दी होर पिथोरगढ़ दा इद्धरा दा सन राइज होर सन सैट्ट दा अक्सपिरिंस जेह्का हा ओह् सब तो जैदा स्हेई हा इ'यां गै होर बी बड़े इलाके न जेह्दे बिच्च जम्म रियासी बिच्च बी गै साढ़ा जेह्का ऐ कटरा बिच्च जेल्लै माता बैष्णो उप्पर ओह्दे बाद जि'यां अस उत में उत्तराखण्ड गेई उद्धरा दा पिथोरगढ़ दा जेह्का सन राइज होर सन सैट्ट हा ओह् बी बड़ा शैल हा ओह्दे बाद हिमाचल दा बी ऐ हा हिमाचल जि'यां जि'यां उच्चे उच्चे प्हाड़ें उप्पर असें गी ट्रैकिंग करने गी लेंदे हे उद्धरा दा जैदा जैदा मतलब इ'यां गै जैदा जैदा शैल मजा औंदा हा उत्थुआं दा सन राइज होर सन सैट्ट दिक्खने दा होर बी बड़े इलाके हे होर जिं'दे बिच्च असें गी मजा औंदा हा इ'यां गै औह्दे बाद रियासी बिच्च जेह्का मेन ऐ ओह् माता वैष्णो बिच्च मजा औंदा होर उत्तराखण्ड बिच्च जित्थूं में अज्ज धोड़ी दिक्खेआ ओह् पिथोरगढ़ मी लगदा ऐ कि सब तों उच्चा लाका ऐ ट्रैकिंग दा कि जित्थै अस ट्रैकिंग करने गी जागे होर उत्थै जाइयै अस मजा दिखगे उद्धर ट्रैकिंग दा होर सन राइज होर सन सैट्ट दा इ'यां गै हिमाचल बिच्च बी बड़ा होर बी असें गी पर इ'यां थोह्ड़ा ओह्दे लेई कि मतलब ट्रैकिंग उप्पर उच्चे उच्चे प्हाड़ें पर नेईं एह् लेइयै गे ते अस इन्ना जैदा नेईं पर हिमाचल दा सन राइज होर सन सैट्ट बी जेह्का हा ओह् बड़ा शैल हा